मोसौ बोरमाफोरनो जों गोथां गांसोनि गोनां जायो जों गोथां गांसोखौ जोङो होनो माबाया होनो हायाब्ला प्लास्टिक बायदिसिना जायोब्ला अमा दाउ गासैबो मोसौ गासैबो बेमार जायो थैयो जों अमा गुन्दै बायनायाव जों दंफा गुन्द्रि मोनाब्ला अमाफोरा बेमार जायो आरो थैयो बेनिखायनो जोङो गुन्दै न'नि गुन्दैखौ जोङो बायनानै होनो गोनां जायो जोङो जेब्लायबो मोजां जोथोनै दोननो हास्थायो जों दोननांगौ गोनां जायो जोङो प्लास्टिक जोङो प्लास्टिकफोर माफोर जोङो सायख्लुम सायाफोराव जोङो जोथोनै दोननांगौ जायो जों दोननो हास्थायो जों अरायबो मोजां लाखिनो थाखाय जोङो नांगौ साया सायख्लुम जोंनो नांगौ अमा दाउ बोरमा गासैबो मोसौ बेफोरनो जों गोथां गांसोनि गोनां नांगौ जायो जों बेफोरखौ जोङो माबायाब्ला जोङो होआब्ला जोङो मोनाब्ला जोङो बे जोङो मोसौ बोरमाफोरा गाज्रि जालाङो बेमार जानो हमो बेनिखायनो जोङो मोजां रोखोमनि जोङो नांगौ गोनां जायो होनांगौ जायो जोथोन लानांगौ जायो अमा दाउखौ मोजां जोथोन लानानै जोङो बेजोंनो जोङो न'खरखौ फाननानै जोङो न'खर फोथांलांनांगौ गोनां जायो